गाय हम गाय पालते हैं गाय जब हमको बहुत ही ध्यान पड़ता है गाभिन में उसको हम लोग बथान बना के रखते हैं बथान में जब गोबर करता है तो गोबर को हटाते हैं बाता बथान साफ़ सुथरा रखते हैं खाने के लिए नाँदी को साफ रखते हैं नाँदी में कुट्टी भूसा हरा चारा इ सब दाना इ सब मिलाकर उसको खिला देते हैं सुबह शाम और दोपहर तीन टाइम खिलाते हैं जब गाभिन में भी उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है जब बच्चा नवजात उसको जब बच्चा होता है तो बच्चा पर भी काफी ध्यान देना पड़ता है बच्चा को साफ़ जगह पर रखते हैं स्वच्छ वातावरण में स्वच्छता पर बहुत ध्यान रखते हैं जब बच्चा देता है तो उस समय उसको टेटवेक का सुई लगवा देते हैं ताकि उससे कोई बीमारी ना फैले इन्फेक्शन न हो उसको साफ़ जगह पर रखते हैं बहुत ही ध्यान देना पड़ता है और समय खाने पीने पर भी ध्यान देना पड़ता है गाय को खाने के लिए हम लोग दाना चोकर खल्ली ये सब खि देते हैं खल्ली खिलाते हैं और उसके बाद बारह दिन तक उसको हम लोग बहुत ही मेहनत से बच्चा को बहुत तजुर्बा से रखते हैं बच्चा को ध्यान देना पड़ता है किसी तरह का इसको इन्फेक्शन न हो इन्फेक्शन से बचाने के लिए साफ सुथरा जगह को रखते हैं फिनायल का प्रयोग करते हैं बथान साफ रखते हैं उसका शेड एकदम स्वच्छ रहता है मक्खी न लगे कीड़ा कोई न आवे ई सब पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है ध्यान देना होता है ध्यान उसको खाने के लिए बच्चे को दूध माँ का दूध ही काफी है वह तीन दिन में तीन बार उसको दूध पिलाते हैं गाय को भी तीन बार भोजन देते हैं हम लोग खाने में दूध के उत्पादन के मुताबिक उसको चारा और दाना की आवश्यकता होती है और एक किलो दूध अढ़ाई किलो दूध पर एक किलो दाना हम लोग खिलाते हैं बॉडी कंट्रोल के लिए दो किलो दाना अलग से देते हैं अगर दस किलो दूध देती है तो चार दो छः किलो दाना उसको हम प्रतिदिन दाना में चोकर दाना खल्ली इत्यादि सभी मिलाकर हम लोग उसको छः किलो रोज उसको भोजन में देते हैं उसके बाद दूध उससे दूध निकाल कर दूध को हम लोग मार्केट में बेच भी लेते हैं उससे हमको बेनिफिट होता है लागत पूँजी कम और खासकर हम लोग ज़्यादातर अपने यहाँ हरा चारा पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं अपने पशु को हरा चारा अधिक मात्रा में खिलाते हैं कम से कम एक मवेशी को एक दिन का भोजन तीस से चालीस किलो हरा चारा तीस किलो हरा चारा और सात से आठ किलो सूखा चारा का आवश्यकता होती है उस और पाँच किलो दाना चा पाँच किलो छः किलो दाना भी खिलाते हैं उससे हम को लाभ है गोबर एक सबसे पहले गोबर है गोबर को भी हम लोग अपने खेती में खेत में पटाने के काम में लाते हैं दूध से जो अपना घर का भी और बेच भी लेते हैं अपने भी खाते हैं सब जो होता है ताकि बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा एक पूँजी बन जाता है उससे भी हम लोगों को एक नया पूँजी बनता है और वहाँ वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है और एक पशु मेरा तैयार अगले उसको भी बारह से अठारह महीना के ऐ तेरह से अठारह महीने के अंदर वह भी बच्चा तैयार होकर उसको हम गाय बनाते हैं तेरह से अठारह महीने में वह पाल खा जाती है पाल खाती है फिर नौ महीना दो साल पूरते पूरते वह बच्चा दोबारा दे देती है तो फिर वह भी गाय बन जाती है उसको भी हम लोग इसी तरह फिर बच्चा पालकर तैयार करते हैं बहुत ही इससे फ़ायदा हम लोगों को होता है मवेशी पालने में भी काफ़ी लाभदायक है लाभप्रद है यह वातावरण में एकदम खुला जगह में रखते हैं वातावरण उसके लिए स्वच्छ हवादार जगह और सेड भी बनाते हैं सेट के लिए भी जगह चारों ओर से हवादार ही होता है ठंड में रखा जाता है गर्मी के महीना में हम लोग पंखा भी उसको लागते हैं स्थान पूरा साफ़ सुथरा रहता है समय से उसको अगर किसी भी तरह का बीमारी हो जाता है उसको तुरंत डाक्टर से सलाह लेते हैं उसको इलाज करवाते हैं ये सब